दिल्लीअ में अॼकल इहो ई प्रचार हले थो केजरीवाल जी टीम जो भई आतिषी वेठी आहे कोई वेठी आहे कोई कम नथो थे हिक ॿिए खे सभ पाण में तानाकशी करे वेठा आहिनि चाहे कांग्रेस जा हुजनि चाहे बीजेपी जा या आम आदमी पार्टीअ जा इहे ई तरकारा हलंदियूं इहे हिते कम नथो करे सड़का नथी ठहनि इहे खॾा नथा भरिया वञनि त हिक ॿिए खे सभ पाण में हिक ॿिए खे दोष ॾियनि था छोकी एमसीडी राज्यपाल जेको आहे उओ हिनन जो आ बी जे पी वारन जो गॉर्मेंट हुननि जी आहे राज्यपाल जेको निर्देश कंदो पुलिस खे पुलिस बि राज्यपाल जे हथ में आहे त हिन करे हिते हिन करे ॿिया बि कम ॾाढा हलंदा बसि दिल्लीअ जी ॿी बि समस्याऊं ॾाढियूं आहिनि जीअं असांखे जॻह जॻह ते वञी करे पंहिंजा कम पूरा न थींदा आहिनि काॾे डीडीए वेंदा आहियूं या नगर निगम में वेंदा आहियूं या कुझु करण वेंदा आहियूं त हुते बि घुसखोरीअ यो वधीक कम थो हले अॼुकल्ह जिते वञो रिश्वत था घुरनि भई कोई काॻर ठाहिराइणो आहे कुझु ठाहिरायणो आ्हे त हिन करे बि ॾाढी परेशानियूं लॻियलु पियूं आहिनि बिल्कुलु त इहे बसि ठीकु आहे भई हिननि खे समस्या जो हल कयो बसि इहे ई तव्हांजी महिरबानी